हलो हलो आंव मॅलिसा उलयतां तुमी कोण उलयता ई डॉक्टर ब न्यु न्युट्रिशनिस्ट द भक्ती उलयता हय हांवेन अपॉयणमॅण घेतलोलो ऑनलायन ओके ओके आंव ऑय लायक आय एम आय एम अ मदर ऑफ टू किड्स हांव दोन भुरग्यांची आवय आसा आनी म्हाका आय हॅव गेन्ड लायक दुसरें भुरगें जाले उपरांत म्हजी खूब वेट गेन जाल्या आनीक ते तेका आतां पांच वर्सां लायक वेट गेन जाता म्हाजी मागीर मदींत लूज जाता मदीं गेन जाता मदीं लूज जाता सो आतां एश कोन आय वॉण्टेड एक डायट प्लॅन म्हाका जाय आसलो वि वीत वीच आय कूड लूज सम वेट एंड मेनटेन ईट सो तुमी म्हाका हाजेर मदत करपा शकता ओके

जेवण लायक नॉर्मल आमची शीत कोडी भाजी नुस्तें लायक घरान कितें रांदता कितें लायक हांव कामाक वता सो रांदना हांव घरान म्हाजी मामी आसता तीच रांदता सो ती जी कितें रांदता घरान तेंच वसून खावोप जाता एक एकदां स्किपूय जाता मील लेट बी जाल्यार ओके आनीक मुगे म्हाजो लायक मगे प्रॉब्लम म्हळ्ळ्यार कितें की आय गेन वेट वॅरी फास्ट इवन लायक हांव सारकी लायक इवन ईफ आय एम नॉट इटींग ऑल्सो वेट वाडटा ओके सो आय म्हाका एक सारको एक डायट प्लॅन जाय लायक आय डोंट नो वॉट आय शूड बी इटींग ऑर कित खायल्यार बोरें कितें ना म्हाका कांय खोबोर ना सारकें सो एक सपोज तूं म्हाका एक प्रॉपर डायट प्लॅन दिवपाक शकता न्हू लायक मॉर्नींग कित खावपाक जाता लायक आफ्टर्नून इवनींग जाल्यार ईट वील बी माश्शें म्हाका हॅल्पफूल जातलें तेश दिल जाल्या तुंवें

ओके बट माय हांवें कितें लायक कॅन यू एक दिवपाक शकता तूं म्हाका लायक प्लॅन दिवपाक शकता आत म्हाक कोळें की हांवें कमी खावपाक जाय कंट्रोल दवरपाक जाय बट कितें प्लॅन दिवपाक शकता ओके हांव एक दीस येता तुका मेळपाक हांव एक दीस येता सो म्हाका आयल तुजे कोडे उलोयता आनी मागीर दी म्हाका एक प्लॅन दिल्या जाता तुमी मागीर ओके ओके बरें टँक्यू टँक्यू बाय